आओ चलिए वृंदावन दिक्खिए कृष्ण जी दे नजारे कृष्ण जी दे कृष्ण जी दे नजारे दिक्खिए रंग रलियां दिखचै केह् कुछ करदे हे कृष्ण अपने टाइम ते ओह् ही श्री कृष्ण भगवान जी आखदे न खुश रहो ओह् खुश ही रक्खने दी कोशश करो कि दुनियां च कोई दुखी निं ऐ दुखी सारे न लेकिन जे तुस हस्सियै मुसकराइयै दुख कट्टी ओड़ो ते ओह् दुख निं रौंह्दा ओह् सुख ही सुख होंदा हसदे रैह्ना चौबी घैंटे हसदे रौह्ना कुसै कन्नै गल्ल कीती ताम्मीं मतलब ओह् इन्ना ओह् निं देना कृष्ण भगवान आखदे कि मेरे कोला बी कोई दुखी ऐ मेरे कोला जादा कोई दुखी निं ऐ लेकिन में ब्यान निं करदा क्यों इस स्रिश्टी बिच्च आए दे आं ते सब कुछ नाल ऐ ते एह् अपने नाल ही सारा कुछ सुख दे बिच्च ही में केह् निं कीता दुनियां इक नू पुच्छो ओह् दखी जेहड़ा बी मेरे कोल आंदा मैनू आखदा में दुखी दुखी कृष्ण भगवान जी मैनू मेरे दिन अच्छे लेआओ मेरे बास्तै खुशियां पैदा करो ओह् ते खुशियां ते इक हर टाइम तोआड़े कन्नै न खुशियां कोई दूर निं हैन खुशियां तोआड़े कोल ही न तुहीं पैदा करनियां न खुशियां ते खुशी नाल खुशी ऐ अगर तुसीं दुख नाल ब्यान करगेओ ते ओह् दुखी केह् नांऽ स्रिश्टी दुनियां दुखी आपें बी दुखी ते उस तो अच्छा ऐ कि तुसीं सुख हस्सदे खेढदे जेह्दे नाल बी विचार करना तुसें हसदे खेढदे करो दूसरे दा दुख बी उसी हास्से बिच्च ही लैओ हास्से बिच्च ही समझाओ उसी खुश बी कि समझाओ ओह् उसी बी मैहसूस निं होऐ कि में दुखी आं ते मैनू दुखी बिच्च बोलेआ ऐ कृष्ण भगवान आखदे मेरे तो जादा कौन दुखी हो सकदा हो सकदा कोई कोई निं होई सकदा क्यों कि में बी इस संसार दे बिच्च जनम लेआ जां में केह् दिक्खेआ दुनियां च में कुछ निं दिक्खेआ नां में अपने मां बब्ब दिक्खे नां में कोई नी दिक्खेआ नां मे अपने मां बाप दिक्खे नां में कोई निं दिक्खेआ में दुनियां स्रिश्टी निं दिक्खी किस पिच्छें कि जिस कम्म बास्तै भगवान ने मैनू भेजे दा हा उना ने में उस कम्म बास्तै पैदा होएआ ते भगवान श्री कृष्ण आखदे न कि में मतलब अपने मां बाप दा दुख ओह् निं ठीक करी सकेआ ते ओह् अपने मतलव यशोधा दे ओह्दा बी निं दुख बसुदेव हुंदा उंदा बी निं दुख में किहें दा निं कुछ करी सकेआ में सखियां राधा सब मेरे नाल लीन ही लेकिन में उंदा बी निं दिक्खेआ में सारी स्रिश्टी छोड़ के ते में चली आया होर हसदे कटांदे सखियां बी खुश राधा बी खुश सार कुछ राधा ने बी बत्थेरा कुछ आखेआ मैनू पर में उसी आखेआ तूं में खुश हां ते तूं खुश तूं खुश ऐ ते तेरे नाल में खुश ते साढ़ी खुशी गी दुनियां ई चलनी ऐ स्रिश्टी चलनी ऐ दुखी निं रैह्ना होर इक श्री कृष्ण भगवान आखदे जिना ने मैनू जनम दित्ता मेरे मां प्यो ने ज जिना बिच्च जनम दित्ता दिक्खो में उं'दे बास्तै बी कुछ कीता नेईं ना कीता कुछ बी निं कीता में ते मेरा बसुदेव हुंदे बास्तै उना ने फिर बी मेरे बास्तै किन्ना कीता मैनू मेरी जान बचाने बास्तै मैनू उनां ने यमुना पार कराई गंगा पार कराई मैनू यशोदा दे घर छड्डेआ फिर उत्थें बी उत्थें बी रंग रलियां बड़ियां खेलियां उनेंगी बड़ा परेशान कीता सखियां औंदियां हां रोज चुगलियां करनियां मेरियां रोज शकैतां करनियां रोज एह् कुछ करने लाह्में दे लाह्में आने जिन्ने लाह्में आने उन्ने ते में हसदे खेढदे रौह्ना में जाइयै आखना कि नेईं मैया मैने कुछ निं किया मैने कुछ निं किया ना मैने खाया कुछ किसी का नेईं मां ने आखना नां क्यों तूं कीता ऐ तूं उं'दे नाल मटकियां तोड़ियां न तूं उं'दे नाल एह् कीता ऐ मैया नही एह् इनो ने झूठ बोल रही हैं यह झूठ बोलती नेईं अच्छा मैने मारां बी खाई हैं सखियों के पीछे ताहन्ने बी सुने बड़ा कुछ कीता लेकिन में फिर मुसकरांदा रेहा खेलदा रेहा मस्तियां मारदा रेहा यारां दोस्तां नाल गाइयां चरानियां जंगलां बिच्च ते आई जाना घर बिच्च आ के ते में इक्को चीज मतलब करनी घर बिच्च आने दा टाईम गै निं लगदा हा सखियां मैनू छोड़दियां गै निं हियां सखियां चांह्दियां हां मेरे कोल साड्डे बिच्च ही रवे हसदा खेढदा रेह् गाने गांदे रेह् नच्चना टप्पना बंसुरी सुननी राधा ने बी आखना बंसरी सनाओ उं'दे नाल बी बंसरी सुनने दा बड़ा लेकिन में इक बंसरी बजानी ते मेरे गाइयां बछड़ेआं ने दौड़दे दौड़दे मेरे कोल चली आना सखियां ने फिर तान्ना मारना तूं बंसरी उं'दे बास्तै बजान्ना तुस मेरे आस्तै निं बजांदे फिर सखियां आंखदियां नेईं ते इक दिन फिर मतलब आंदा ऐसा ते सखियां ब्यान करदियां आखदियां अज्ज बंसरी जेह्ड़ी बजानी ऐ ना ओह् साढ़े आस्तै बजानी ऐ अज्ज साढ़े बास्तै बी बंसरी बजानी दिक्खने आं गाइयां मेहियां न ओह् सखियां बी आइयां जित्थूं जित्थूं बी केह् नांऽ राधा बी दौड़दी आई मीरा बी दौड़दी आई जेह्ड़ी शाम जी दे रंग बिच्च रंगी दी ही इन्नी रंगी दी ही उन्न बी ससुराल जाइयै कृष्ण भगवान दी गै प्यार पाया सारा कुछ पाया उन्न अपने सस्स सौह्रे दे दुख जे सब कुछ सैह्न कीते लेकिन फिर बी उन्न श्री कृष्ण दी गी प्यार पाया होर वृंदावन जाओ ते मतलब मन निं करदा घर आने दा बरसान्ना जाओ ते राधा दा निं मन करदा सानूं छड्डने दा आने दा अस आखने आं इत्थें बरसान्ने च ही रौह्न्ने आं राधा दी रास रलियां दिक्खने आं राधा कि'यां रैंह्दी ही कियां नेईं केह् करदी ही बस एह् ही चीजां दिक्ख दिक्ख के मतलब रूह् इन्ना खुश होंदा इन्ना खुश होंदा के पुच्छो निं गै ऐ होर कृष्ण भगवान एह् बी आखदे न कि अपने कोलूं जिन्ना अच्छा हो सकदा इन्ना करो किहो नू दुख निं देनी दुख देने नाल इंसान खुद दुखी होंदा ओह् निं दुखी होंदा ओह् फिर ठीक होग आपें नेईं इक दूसरी कृष्ण भगवान गीता बिच्च एह् बी लिखे दा ऐ कि इंसान गी हमेशां दुख बंडने नाल सुख देना कोई दुखी उसी हसाना ओह्दे बिच्च ही सानूं सब कुछ मिलग ते सब दे बिच्च अच्छा कर्म करो अच्छा ही सब कुछ करो जो कर्म करेगी ओह् ही थोआढ़े अग्गें आना कर्म दे बिना कुछ निं हत्थूं दान कर लो जो बी करना मतलब अपने दिलों नाल एह् निं ओपरे मन कन्नै करियै ते फिर पिच्छें दा में एह् कीता एह् में कीता हा ओह् गीत निं गाने ओह् गीत गाने नाल भगवान आखदे श्री कृष्ण भगवान आखदे जे तुऐं सारा कुछ सारें गी सनाई ओड़ेआ ते में केह् करना तेरे बास्तै में ते कुछ बी निं करी सकदा तूं करी ओड़ेआ जो कुछ करना हा एह् ऐ जो बी करना हत्थों दान करना गीता पढ़नी महाभारत पढ़नी कुछ बी अपने ज्ञान दी कोई बी ऐ कोई दान दक्षिणा किहे नूं देनी ऐ ओह् किसे नू सनाने दी जरूरत निं ऐ होर नां उस गल्ल दा बचार करना क्योंकि बचार करने नाल बी साढ़ा जेह्ड़ा ओह् निकल जंदा ऐ ते